नियतकालीक हे नांव आमकां सज सांगता की आमकां सगळ्यां जगांतली माहिती दितां सगळ्यान आवडटो न्यूज पेपर म्हजो नवहिंद टायम्स कित्याक ताचेर जाय तितल्योच इंपोर्टंट न्यूज सांगतात सदांच्यो घडामोडी कळटात गोंयात वा गोंयातल्या भायर गजाली कितें जातात ते आमकां सगळें कळटा खेळ आनी सिनेमा हांच्या गजाली सुदा आमकां न्युज पेपरांतल्यान कळटात पयशांनी चड ना सो सो कोणुय एक सामान्य मनीस हे वाचूंक शकतां